औ मा खबर औ ए औ आं आंबोथ' थाङैआ गोबाव जाथारबायहाय थांबालाय थांबालाय थांजागोन नायहैजागोन माबायदि माबायदि जाखो सिगांहायथ' बांद्राय न'फ्राबो मोजां मोजां नङामोन ना बाजारफोराबो

ए आं गोबावआनो जाबाय थाङैआ हाथाइफोरखौबो बांद्राय जाहैनाय जाया नालाय ओमफ्राय दा अबाव बेरायहैनांगौ जेन'बा बेरायहैनो बहा बेरायहैगोन अबेजों

अबे अबे दालाङा जेन'बा आइफवालिआ ए जाबाय ब्रिद्जआ ए ए मालाबानो थाबाय जालायलायबाय आं बिथिं थांफेरनायानो जायाहाय आं बिथिं थांफेरनायानो जाथारा जेबो खामानिबो गैया नालाय थांनाय जाया मादि जाखो मायदि माखो देब्लप जाखो नुहैरोंलायलांला आङो थांबालाय थांजागोन बेरायहैनो माब्ला थांनो ए थांजागोन बेसे समाव थांनो जेनबा बेसे बेसे समाव थांनो जेन'बा माजोंथो थांनो दे थांबालाय बे थथ'फोरखौनो लांजाया बे थथ'फोरखौनो लानानै थांजागोन दां ओमफ्राय थाङोबालाय खबर हरबानो जाबाय थांमारोबालाय गाबोन खबर हरबानो जाबाय दे होम्बालाय थाङोबा गाबोन खबर हरदो दोनथ'दिनि औ दे